मैम नमस्ते और बहुत दिन बीत गए इसलिए नहीं आए हमने सोचा कराना है आपके कॉलेज में अरे मैम इतने भाई के आपका कॉलेज का प्राइभेट है कि सरकारी है

अच्छा ठीक है फिर कौन कौन से मार्कसीट लगेगा

अच्छा ठीक बा पैसा वैसा कितना लगेगा लेकिन अगर बि ए सी करेंगे तो बि ए सी करेंगे अच्छा अगर बी ए करें तो यही बी ए बी ए में तो पैसा कम लगता मैम एक बी ए में पैसा कम लगता है

जैसा मैम लिखाई अच्छा अरे देख के फिर हम उसका मने बिटवा कितना हुआ हाँ डेट स्कूल के नाम लिखाव क कैक डेट कितना बा अच्छा ठीक बा फिर हाँ पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती है कितने सरकारी में पढ़ाई ढंग से नहीं होती है हाँ तभी तो सब लोग पराइभेट भागते हैं यही लिए सब प्राइबेट भागते हैं प्राइबेट में ज़्यादा पैसा लगता लेकिन हमने सोचा था हम सरकारी में पढ़ेंगे हाँ मुझे बहुत पैसा नहीं है हाँ सरकार में पढ़े से फायदा है यह स्कालर्शिप भी मिलत है हाँ वही तो कहत है और शहर अप मुझे फीस वही शहर है स्कालर्शिपै से होई जावत है सब काम कॉपी किताब है किताब हाँ ड्रेस उरेस होऊ जिनमें सरकारी के स्कालर्शिप भी मिल जाता है फिर ड्रेसो भी मिल जाए तो ख़रीद लेते हैं आदमी उसी की सहायता से

तो जब प्राइभेट में लग रही थी तो हम अड्मिसन कराएंगे लेकिन अभी मेरे पास व्यवस्था है नहीं पैसा व्यवस्था होएगी तो कराएंगे

अच्छा किताबे किताब का पैसा लागे फीस को पैसा लागे एड्मिसन का पैसा लागे ड्रेस का पैसा लागे यही सब समस्या है तों ठीक है मैम नमस्ते फिर बाद कराओ